ہیلو جی میں جی میں سبزی والی ہی بات کر رہی ہوں بتائیے اوکے ہاں میرے پاس اویلیبل ہے آپ بتائیے نام بتائیے آپ کو کیا چاہیے اوکے ہوں

اوکے اوکے اوکے ہاں جی بالکل میں آج ہی منڈی سے سامان لائی ہوں آپ کو سب کچھ تازہ ہی ملے گا جی جی میری آج تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے میری دکان پہ سارا سامان تازہ ہی رہتا ہے کیونکہ میں ڈیلی منڈی جاتی ہوں ڈیلی لاتی ہوں میں گاجر کے ریٹ پچاس روپئے کلو ٹماٹر میم ڈیڑھ سو چل رہا ہے اس ٹائم ڈیڑھ سو میم تیس گوبھی پچاس روپئے کلو ہری مٹر میم اسی کی چل رہی آپ کو سامان تازہ ہی ملے گا کیونکہ میں ایسا سامان رکھتی ہی نہیں ہوں میری آج تک دکان پہ کوئی شکایت نہیں آئی ہے اگر آپ کو کوئی ایشو ہوگا تو آپ مجھے بتا سکتے ہو بعد میں آپ میری دکان پر آئیے آپ کو پتا چل جائے گا سامان کیسا ہے یس میم کرتی تو ہوں بٹ اس کے لیے چارج الگ سے لگتا ہے اس کے لیے دو سو روپئے الگ سے ہوں آپ ایک بار دیکھ لیجیے دکان پر آ کے آپ کو کیسی سبزی لگتی ہے پھر آپ بتائیے گا

اوکے تھینک ویلکم